मछुआराके जे जाति छै से हमसभ ओकरा गोढ़िके नामसँ जानैत छियै आओर ओकर सभके जे जेना सरनेम होइत छै से मुखिआ कहाबैत छै आओर हमसभ ब्राह्मण छियै आओर समाजिक स्तरसँ हमसभ ओकरा सभसँ यारी दोस्ती सभके व्यवहार राखैत छी आओर जेना माछ ओसभ कु कुन ओकरा सभक तीन चारिटा पाबनि होइ छै जाहिमे कि गोढ़िके जरूरी पड़ैत छै आओर जेना सिरबा भए गेल होली भए गेल आदि एहिसभ परमे हमरा सभके आ मतलब गोढ़िके जरूरी पड़ैए आओर हमसभ माछ मरबाबै छी आओर माछ मरबैक ओकरासँ लय छी ओकरा सभके जरूरी पड़ै छै हमरा सभके आओर जे